हाँ जो मैं हमेशा गुन गुनाना पसंद करता हूँ वह गाना है तू लौंग वे मैं इलायची तेरे पीछे आ गवाची इस गाने को मैं हमेशा गुन गुनाता रहता हूँ और ये मुझे काफ़ी पसंद हैं